जेह्कियां कामन प्राब्लमां आवै दियां उधमपुर डिस्ट्रिक बिच लोकें गी अजकल जैदातर हुन फिलहाल इसलै गर्मी बड़ी पवै दी ते बिजली आवै दी निं पूरी पूरी ध्याड़ी ते मुश्कल होई दा जीना पसीना पसीना केह् करचै होर नुहाड़े शा बाद च डेह्ली बेसिस उप्पर जेह्ड़ियां प्राब्लमां न प्राब्लमां न ओह् एह् न कि गंदगी बड़ी जैदा ड्रेनिंग सिस्टम उप्पर बी कोई खास कम्म निं होआ दा ऐ लोक कोशश ते करै दे अपने कोला करने दी पर नेईं ओह् कंजैस्टड़ गै बड़ा ऐ केह् करना मुश्क गै मुश्क उसदे कन्नै बच्चें आस्तै इन्नी प्राब्लमां ऐ बमारियां त्यार होआ दियां निक्के निक्के बच्चें आस्तै किश नां किश बमारी उं'दे ताईं अच्छा कन्नै लीडर जेह्ड़े सारे न ओह् ते साढ़े ताईं कम्म जरूर थोह्ड़ी बहुत कोशश करै दे करने दी लेकिन ओह् लागू निं होई पा दियां ओह् चीजां जेह्कियां ओह् अग्गें चांह्दे करना कि लोकेंई बी उं'दा साथ देना चाहिदा उं'दे कन्नै तैह्लूं जाइयै एह् न चीजां होई सकदा लागू अग्गें ते ते ट्रैफिक आह्लें बी बड़ी प्राब्लम ऐ सर्दियें दिनें बिच जां बारिश दे मौसम बिच लैंडस्लाइडिंग बहुत बहुत जैदा होई जंदी ते तिन्न तिन्न चार चार दिन तक बी कदें कदें जाम लग्गा दा रौंह्दा ट्रक फसे दे रौंह्दे फिलहाल इस बेल्लै बी ऐसी प्राब्लम चलै दी ऐ होर मैनेजमेंट करै दी ते ऐ कम्म बो केह् करै बचारी ओह् बी ढिल्ली गै थोह्ड़ी अच्छा होर केह् सनाया जाए हां गंदगी गंदगी दा सिस्टम ऐसा कि लोकें ड्रेनें च अपने बाथरूमें दे सिद्धियां पाइपां छुड़ियै रक्खी दियां कुतै नालियै सिद्धा देविका उधमपुर जेह्ड़ी दुद्ध गंगा ऐ नुहाड़े बिच पाई ओड़ी दियां देविका पूरी गंदगी करियै रक्खी दी रोज इ'यै कम्म चलै दा उं'दा उ'नें ई बी कोई रोकने उप्पर रोक लानी चाहिदी अस्पताल अस्पताल गी बहुत बड़ी प्राब्लम बहुत बड्डी प्राब्लम ऐ अस्पताल हैन गै निं